आं दखान जायो आंहा खरसा खालायो गामिनि दखानावथ' बायनोनो हाया थाव संख्रि बानलुआ बिनिफ्राय दस थाखानि लाङो बिसथाखा फनद्र थाखा खालाय हैयो हलसेलावसो नैबे अथ थिनालियाव लांफैयो बेयाव खम मोनो मैगंफ्राबो जा बाराय बायना दाना आवगायाव हाय थाइबा दसनि मोनो मोन दा मोनोमोन थांला सबाय बिमा फयासेयाव थायबा गाहाम लमोन दा दस थाखा बिसथाखा लागैनो जालांबाय जानोनो हाया बायदि जाबाय थाखा फैसा थोआ थोआ जाबाय ओरै गाननो जोमनो ना थाव संख्रि बानलु बायनो जालांबाय फैसायानो थोआ थोआ जाबाय मेरला खरसा जायो दिनावनो दिन जायो थोआ थोआ जायो बाजारावसो हलसेलाव खम खम मोनो बेयावसो जमा जमा लांनानै दोनहैखानाय जायो खाथि खालायावथ' गैया बायनोनो हाया बायदि जायो हल्थु थिनालियावसो हलसेलाव लांफैयो स' स' नो बेयावसो लांनानै दोनखा हैयो